नकेत्रां आनी आकाशगंगेचे अंतर मेजर करपाक वेगवेगळे पध्दती आसात जशे की पेरेलेक्स हेलियोसेंटरीक पूण हेतुंतलें सगळे काॅमन आसा की तें नखेत्रां आनी आकाश गंगेचें ब्रायट्नस आमच्या दोळ्यासून तें तेजें ब्रायट्नस दिसता तेजें मेजर करून आमकां आकाश आकाशगंगा आनी नकेत्राची अंतर मेजर करूं शकता आमच्या अर्थांतल्यान ते आकाशगंगा आनी तेजे मेजर करपाक आमी एक टूल युज करतात तेका हेलियो सेंटर म्हणटात हिस्टरी सून आमी खूब दुसरे दुसरे डिवायसीज यूज केला द माॅस्ट काॅमन हॅलियो सेंटर आनी टेलेस्काॅप हय सिंपल टेलेस्कॉपान सुद्दां आमकां डिस्टन्स मेजर करूं शकता लेजर असले बेजीक डिवासीजान लोकांन कितले फावटी डिस्टन्सीजानी मेजर केल्यात पूण हितुंतले कितले माॅस्ट काॅमन म्हटल्यार ते स्टार आनी तें नकेत्रां आनी ते आकाशगंगेची ब्रायट्नस दोन तरेचे ब्रायट्नस आसतात अपेरेंट ब्रायट्नस आनी एक्चुअल ब्रायट्नस आमी तेंचें दोगायचें डिफ्रन्स घेवन अर्थाचें डिस्टनस मेजर करतात मागीर आमकां डायरेक्ट तांचें अंतर मेळटा आतां नकेत्रां आनी आकाशगंगा आमच्या रातचे नायट स्कायान भरलेले आसात पूण आमच्या विश्वान विश्वाक क्लोजस्ट म्हळ्यार क्लोजस्ट नकेत्रां म्हळ्यार प्रोक्सीमा सेंटावरे नांवाचें हो नकेत्र खूब पयस आसा पूण बाकीच्या सगल्या नकेत्रां कंपेर केल्यार प्रोक्सीमा सेंटावरी सगल्यांत लागीं आसा आतां एक इंपोर्टंट गजाल म्हळ्यार नकेत्रां आनी आकाशगंगा लायट इयर्स ह्या काॅन्सेप्टा पसून हे डिस्टन्साची जशें की म्हापसाच्यान पणजे आमी किलोमिटरान मेजर करतात लायट इयर्स हितून आमी स्टार्स ना जाल्यार गेलेक्सीचें डिस्टन्स मेजर करतात आतां आमी क्लोजस्ट मो सगळेकीन लागिचे स्टाराचे नकेत्राचे नांव पळयला तें प्रोक्सीमा सेंटवरी सगळ्याचें लागिचें गेलेक्सी ते आकाशगंगा म्हळ्यार एन्ड्रोमेडा गेलेक्सी ह्या गेलेक्सीन भरपूर नकेत्रां आसात आनी आमी म्हण आनी रिसर्च सायन्टीस्ट म्हणटात की एन्ड्रोमेडा गेलेक्सी आमच्या गेलेक्सी आमच्या गेलेक्सीचें नांव गेलेक्सीचें नांव म्हणल्यार मिल्की वे गेलेक्सी मिल्की वे गेलेक्सी आनी एन्ड्रोमेडा गेलेक्सी चार बिलयन इयर्स जावन काॅलायड करपाचें आसात इतले लागीं आसात पळोवंक गेल्यार पूण हें खूब टायम मागीर चार बिलीयन म्हळ्यार खूब टायम आसतलें पूण हें आमी म्हणटात नकेत्रां आनी आकाशगंगा